जेका खिलाड़ी हूंदा आहिनि जेकी बि प्रतिस्पर्धा थींदी आहे उन में मां तव्हांखे ॿुधायांव की लाभ लाभ लाभ छा हुंदो आहे हाञि छा हूंदी आहे इन में लाभु ऐं हाञि तव्हांखे मां हिन में तव्हांखे ॿुधाईंदुमि इन में जेकी प्रतिस्पर्धा कराईंदा छो आहिनि प्रतिस्पर्धा कराईंदा इन लाइ आहिनि जेकी जे जेको जाम साम्हूं जेका बि खिलाड़ी आहिनि खिलाड़ी उहा खिलाड़ी आए न पंहिंजे बलबूते ते सभु करे सघनि उन्हनि जो दिमाग़ु वधे उन्हनि जो शारिरीक जेकी शक्ति आहे हू वधे हुननि जी जंहिंखां अॻियां हली करे असां भारत में या ॿार किथे बि हुजे उन में अॻियां हली करे फ़ाइदे में रहे ईअं अॼुकल्ह जा ॿार अगरि नास आहिनि प्रतिस्पर्धा न कंदा हीअ रांदि वांद न कंदा त हुननि जूं हॾियूं कमज़ोर थी वेंदी हुन हिसाब खां हीउ कराईंदा इन लाइ आहिनि प्रतिस्पर्धा ताकी आए न साम्हूं वारे खे हराइण जे चकर में जेको हू महिनत कंदो त महिनत अॻियां हली करे रंगु लाहींदी अॻे इल प्रतिस्पर्धा स्प्रति अ प्रतिस्पर्धा न कराईंदासीं त साम्हूं वारो माणू माण्हू महिनत कंदो ई न महिनत कराइण लाइ प्रतिस्पर्धा कराईंदा आहियूं प्रतिस्पर्धा कराइण खां पोइ अगरि जीते थो माण्हू त पोइ सभिनि खे हू गिफ्ट ॾियणा मेडल ॾियणा त हुन में छा थींदो हुन जो जेको हौसिलो हुंदो हौसिलो अञा बुलंदु थींदो अॻियां हली करे अञा महिनत कंदो अॻे हली करे जाम वॾी सफलता थी थिए पई त हीउ प्रतिस्पर्धा करण खां अॻियां बि जाम जाम भविषय में जाम कुझु आहे टीचर थी सघे थो स्पॉर्ट्स में पढ़ाए पढ़ाए सघे थो स्पॉर्ट्स में प्रोफेसर कॉलेज में स्कूल में आहे हलु अॻियां हली करे किथे बि हली करे जाम स्कॉप आहे अॻियां हली करे जिम विम खोलिणो हुजे हू बि खोले सघे थो या कहिड़ो बि जज थियणो जज थी सघे थो क्रिकेट में वञी सघे थो इलाही प्रतिस्पर्धा कराईंदा आहिनि हिन में छा आहे हुन जा हौसिलनि हौसिला बुलंदु थींदा आहिनि हाणे ॿियो तव्हांखे मां हिन में तव्हांखे नुक़सानु ॿुधायां नुक़्सानु याने हाञि हाञि मतिलब हीअ आहे की रीस रीस में माण्हू अची करे चवनि था न असांखे ख़ाली हीउ दौड़िणो आहे रीस रीस में अची करे हू आहे न ग़लति गलति रस्ते ते था हली वञनि जंहिंजे करे अॻि अॻियां हली करे उन खे नुक़सान त थियनि जीअं हाणे रनींग हुंदी आहे अस स्पर्धा हुंदी आहे की ब भॼिणो आहे हीउ आहे भॼण में कोई कोई माण्हू न भॼी सघे त माण्हू छा कनि गोरियूं खाईंदा आहिनि इंजेक्शन हणंदा आहिनि छो जीतण जे चकर में माण्हूअ खे ॾेखारण न असांखे खपे त हीअ सभु जेकी आहे उहा ग़लति शइ आहे बिना कंहिंजे बिना क बिना कंहिंखां पुछे बिना कंहिं वॾे पंहिंजे गुरूअ खां पुछी करे हीउ ग़लति तरीक़े खां दवाऊं खाई करे जी जीतनि था त अॻारे करे छा हिन जो र ह्रदय हूंदो आहे हार्ट हूंदो आहे उन में हली अॻियां हली करे नुक़सानु थी सघे थो नुक़सायनदाक थी सघे थो त मां त इहो इहो तव्हांखे सलाह ॾींदुमि त जेको बि तव्हां करो था त उहो क़ुदिरती करे उहा सही तव्हांखे भॼिणो आहे रनींग करिणी आहे स्ट्रेंथ वधाइणी आहे त तव्हां देसी रोटियूं खाओ भाॼियूं खाओ उन में तव्हांखे जाम ताक़त मिलंदी बाक़ी दवाऊं खाई करे अॻियां अॻियां वधंदा त अॻियां हली करे मतिलब बि कोन्हे त मां हीअ मुंहिंजी हीअ ई सलाह आहे की हाञि इहा आहे की रीस रीस में अची करे करण था उ उहा ॾिसनि नथा की कुझु फ़ाइदो कुझु कोन्हे तव्हां करो था पंहिंजे लाइ करो था रीस रीस में न करिणो त हाञि इहा बि फ़ाइदो छा अगरि तव्हां पंहिंजे दम ते कंदव न त पंहिंजे दम ते हू ॻाल्हि ई अलॻि थी वेंदी तव्हांखे जाम सिखणु मिलंदो जाम गॾु न जेको बि तव्हांजो हौसिलो आहे न तव्हांजो अञा बुलंदु थींदो अॻियां हली करे पर रीस रीस में हली कंदव त रीस में जाम नुक़सानु थींदव रीस में जाम जाम जाम नुक़सानु थींदो आहे ॿियनि खे ॾिसी ॾिसी देखा देखी में अन अक्सरि जाम एक्सीडंट थी वेंदा हादिसा थी वेंदा आहिनि जाम थी वेंदा आहिनि त मां त इन दिनो काॾे ॿिए खे ॾिसी करे न करिणो पंहिंजे बलबूते ते करिणो अॼु हू अॻियां आहे त काल्ह असां बि अॻियां थी सघूं था हीअ मुंहिंजी सोचु आहे